असां घर में सोरहां ॼणा आहियूं ऐं असांजे परिवारु ॾाढो सुठो हलंदो आहे असां टे ॾेराणियूं आहियूं ऐं टे ॾेर आहिनि ऐं चारि नि ऐं असां घर में चङी तरह रहंदा आहियूं ऐं घर में शांती आहे इलाही मज़ो ईंदो आहे ॿार बि ॾाढा चङी तरह हलंदा आहिनि रांधि कंदा आहिनि कुटुंब में सहुलियत सां रहंदा आहियूं कैंजी कमी काने अऊं साहेड़ियूं बि ईंदियूं आइन मुंजी साहेड़ियूं बि ॾाढियूं सुठियूं आहिनि पंद्रहां साहेड़ियूं आहिनि ऐं असां केॾे वेंदा आहियूं त सभु गॾु घुमण ई वेंदा आहियूं ऐं पेकनि में बि वॾो ई परिवारु आहे ॾाॾो ॾाॾी आहे ऐं राति जो असां फ्री थी करे कंदा आहियूं सभु कुझु ॻाल्हियूं कंदा आहियूं ऐं साहेड़ियूं बि सभु ॾाढियूं सुठियूं आहिनि केॾे वञूं त सभु घुमण वञूं शेवा करणु वञूं त सभु गॾिजी वेंदा आहियूं त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं पासे में बि जेके हूंदा आइन हुननि ॾिए बि वेंदा आहियूं चवण त हलो आओ फेरी करण वञूं स्वाधय में वञूं त सब साहेड़ियूं गॾु वञूं ईअं हलदी कमु कोई मिलंदो त साहिड़ियूं सभु गॾु वियासीं ऐं हलदी कुमकुम मिलणु ॾाढो चङी तरह कयोसीं ऐं ॾाढो मज़ो आहियो भाव गीत ॻायासीं गेम्स खेलियोसीं इहे सभु कयोसीं त ॾाढो मज़ो अची वियो असांखे अहिड़ी तरह सभु हाणे ईअं थींदो ऐं परिवार में ॿ मज़ो ईंदो आहे इलाही परिवार में सब गॾिजी रहंदा आहियूं ऐं चारि निणानूं अचनि त राति जो देरि ताईं वेही ॻाल्हियूं कंदा आहियूं ऐं खिल मस्ती कयूं त टाइम पास थी वेंदो आहे जल्दी ऐं ॿार बि ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि ॿारनि खे बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे निणानूं अचनि दीदी दीदी दीदी दीदी गेम्स खेलियूं दीदी दीदी रांधि रमूं ईअं ॿार बि ॾाढो मस्तु चवंदा आहिनि